ہیلو جی آپ صدیق بول رہے ہیں جی میں آفاق بول رہا ہوں جی میں نے آپ کی ٹیکسی بک کی تھی آپ کو آٹھ بجے آنے کے لئے کہا تھا آپ ابھی اس تک آئے نہیں سوا آٹھ بج چکے ہیں جی مجھے ساڑھے آٹھ بجے تک اپنے کام پر جانا ہے آپ کب تک آئیں گے آپ اس وقت کہاں پر ہیں جی آپ بتا دیجیے آپ کو ٹائم لگے گا تو میں کچھ کچھ اور انتظام کر لوں گا